अॼ जे ज़माने में फ्रॉड जाम वधी विया आहिनि ख़ासि करे बैंक ऐं इंशोरियंस सेंटर में अॼुकल्ह माण्हुनि खे महिनत करणु पुॼे नथी त उहे ऑनलाइन फ्रॉड जो इस्तेमाल था कनि पैसा कमाइण लाइ जीअं त फ्रॉड करणु साइबर सेक्यूरिटी सां खेॾणु हिननि सभिनी शयुनि मां जो चोर आहिनि उहे साइबर सेक्यूरिटी ब्रीच करे माण्हुनि जे अकाउंट मां पैसा चोरी था करे छॾनि इहे जाम वॾी समस्या आहे अॼुकल्ह जे टाइम में बैंकिंग सिस्टम में बैंक वारा जाम इनिशिएटिव खयो अथऊं त इहे बंदि करे सघनि इन सां गॾु गॾु पुलिस बि चङा क़ानूनु पास कयां आहिनि ऐं उन जे मथां तमामु सख़्त क़ानूनु कारवाही कई वेंदी आहे